आमगें काणकोणा म्हणल्यार एक अभ्यारण्य आसा खोतीगांवांक ताज्या नंतर पांच एक फुलां झाडां ती आसा ती कोणाक वचपाक दिनात तिंगा अभ्यारण्याक आनी ताज्या नंतर आमगें न्हंयेक दर्यावेळेक जून जुलयाक फस्ट पावस येयलो म्हणटगीर कासव तांती घालूंक येता तिंगा लोकांक किदें आमी केन्ना वचून दिना आनी दर्या वेळेर झाडां आसा मॅगोसाची धाट सामकीं तिंगा कुल्ल्यो काडूंक वयतां आमी वेळ सुकतकच म्हण तरी तिसऱ्यो काडूंक वयता मा म्हारय काडूंक वयता आनी नुस्तें मातशें किदें वयता आमी ताजे नंतर मागीर वेळांनी व्हळांनी फस्ट पावस पडलो म्हणटगीर फस्ट पावसाक कुल्ल्यो तांतीं घालून वयतां त्यो आमकां फोरेस्टाक किदें लोक धरपाक दिना रातची गेल्यार ते किद्याक तांतीं घालून ती जावन खूब मागीर जावपाक जाय नूं अश म्हणून हय पॉज आहा